اردو زبان ہمارے بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے اور یہ زبان یہاں پہ ہر جگہ بولی جاتی ہے بڑے بڑے شہر سے لے کر چھوٹے چھوٹے گاؤں تک اردو زبان کا تعلقات ہے یہاں تک کہ اردو زبان کے شاعر و شاعری بہت لوگوں کو پسند آتا ہے اور اس طرح سے اردو زبان جو ہے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور بولنا بھی چاہیے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہر انسان کو پسند آتا ہے چاہے وہ بولنے میں ہو چاہے وہ سمجھنے میں ہو چاہے وہ سننے میں ہو اسی وجہ سے اردو زبان بہت ہی مقبول ترین زبان ہے یہاں تک کہ ہمارے شاعر جتنے بھی مطلب پرانے زمانے کے شاعر کیے ہیں اور جتنی بھی کتابیں لکھی ہے وہ سب اردو زبان کے اندر ہی آتا ہے اور اردو زبان ہم اپنے گھروں کے اندر بھی بولا جاتا ہے یہاں تک کہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ لوگ بھی اردو زبان کو سنتے ہیں بولتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں اردو زبان ہمارے بھارت کی یہ پرانی زبان ہے اور یہاں تک کہ پہلے کے لوگ جو ہے وہ اردو میں ہی زیادہ تر بولا کرتے تھے اب بھی لوگ اردو زبان کو لے کر بہت ہی اچھے سے اپنا استعمال کرتے ہیں